हैलो हम बोल रहे हैं भैया कि हमको भोट देने जाना है आपको तीन चार बार तो भोट दे चुके हैं आप थोड़ा उसका नॉलेज हमको देते नहीं बताइए ना उसका नॉलेज बोट कैसे दियाएगा आपका हाँ तो वही ना हम पूछ रहे हैं आप से आप वही तो क्लियर करना है आप वही तो क्लियर करिए ना

आप फ्री कब हो रहे हैं आप फ्री हैं आप फ्री हैं कि काम कर रहे हैं कोई तो आप फ्री हैं तो हम आप आप आप आते तो आप यहीं पर बैठ के बता देते तो आप कहाँ का आपका आपका घर कहाँ पर घर यह बता देते हमको हमारा पिकअप कर लीजिए चौक पर से कोई चौक पर आप बताइए चौक पर आ जा रहे हैं हैलो हम बोल रहे हैं कि हम बोल

हाँ

आइएगा चौक पर जो है बगल में चौक है वहीं पर आ कर आप थोड़ा बैठ कर समझा देते तब भोट गिराने में आसान हो जाती हाँ तो ठीक है एवीएम मसीन से बोटिंग होता है ना अभी अब वाला खत्म हो गया ना

हाँ तो ठीक तो हम कल ले आ रहे हैं हाँ कल ठीक है